हमें लगता है कि स्कूली पाठ्यक्रम में बच्चों को बैंक के कार्य प्रवाह नीतियों और ऋण रिटर्न टैक्स आदि के बारे में पढ़ाने की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चे जब इस्कूली इस्कूल के पाठ्यक्रम में ही उनको पढ़ेंगे तभी आगे जा कर वो सब कुछ समझ सकेंगे और बैंक की नीतियों को समझ सकेंगे बैंक कैसे लोन देता है उसका कैसे ब्याज लेता है किस प्रकार उसका वापस रिटर्न करना होता है उस में क्या प्रोसेस होता है उस सब के बारे में वो समझ सकेंगे इस्कूल से ही वो बच्चे सीखते हैं कि आगे बैंक में क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता है और इस में जब हम बैंक से किसी प्रकार का लोन लेते हैं तो किस प्रकार टैक्स लगता हैं किस प्रकार टैक्स नहीं लगता है इन सब के बारे में जानकारी होती है सभी सभी स्कूली पाठ्यक्रम में बच्चों को बैंक में कार्य प्रवाह लेन देन और वापस पैसे देना और उस में ब्याज ब्याज दर कितनी लगती है कितने का ब्याज होता है वो सब बारे में बताना ज़रूरी होता है ताकि बच्चे उनके बारे में समझ सकेंगे और घर वालों की भी हेल्प कर सकेंगे अगर कोई पूछे तो उनके बा उनको भी समझा सकेंगे और उनको एजुकेट भी कर सकेंगे गाँव में और बैंक के बारे में बैंक के सभी नीतियों के बारे में बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाना होता है क्योंकि बच्चे जो है ना वो अभी से सीखेंगे और जो बैंक बैंक में जो भी नीतियाँ होंगी उन सब के बारे में अपन को बताना अभी ज़रूरी होता है